हँ हम पानिके कमीके आशा कयने छी एकरासँ निपटेबाक कते कठिन अछि से सोचैतो हमरा डर लगइए किएक कि अहाँ अहाँ हमरा उपयोगके लेल पानि ओतबी करबाक चाही जतबी की हमरा काज यऽ ओइके अलावा जादा उपयोग नहि करबाक चाही कि भविष्यमे पानिके कमीसँ हमरा हमरा जुझऽ पड़य अहाँ जे अहाँके इलाक हमरा इलाकामे ई पानिके बहुत कमी यऽ आसपास पानि कमी नहि हुवए अइके लेल हमरा ई चाहय छी कि जे लोक सब कमसँ कम पानि हराबैत जतबी उपयोग हुनका करयके छनि ओतबी करैत बेमतलबके उपयोग कयलासँ बेमतलबके पानि हरेलासँ बहुत क्षति हैत हुनका तऽ पानिके कमी हेबे करतनि दोसर सभके पूरा पूरा जे एतऽ रहय छथि सबके पानिके कमी हेतनि आर अइमे पानिके कमीमे बहुत नोकसान हैत पशु प्राणी मनुष्य सभ मरत पानिके कमीसँ कौआ पीपरी जे पक्षी छथि सब मरता पानिके कमीसँ तै दुआरे सभके सोचि समझि कऽ पानि के से हेरेबाक चाही आओर ओइमे ई कहब जे सभ आदमीके मिलजुलि कऽ पानिके कमीके निपटारा करबाक चाही नहि तऽ अइ पानिके कमीसँ लोक बहुत पीड़ित भऽ जायत आओर बादमे पानि पीबैयो लेल कठिन पड़ि जायत अकाल पड़ि जायत तै दुआरे लए सँ हमर ई प्रार्थना यऽ कि आसपासमे सब आदमी पानि कम्मे हराबी आओर पानिके कमी जइसँ कि नहि होइत आओर बहुत सुन्दरसँ अपना सभ अइमे रहब कम हरायब तऽ कम पानि खर्चा हेतय तऽ कम कम पानि खर्चा हेतय तऽ ओइमे कम अपना सबके कम सँ कम मे काम भऽ जायत तऽ योगमे बहुत जादा दिन तक चलत तै दुआरे पानि ओतबी हराबी जतबीके काज काज यऽ आओर ओतबी पानिके काज करी जतबीके काज